औ हेलौ औ औ काजिरङायाव ने आथसा सा सा

काजिरङायावहाय ने औ बे ओरैनो

आथसा सा औ औ ओरैनोथ' काजिरङायाव जोङो बे बाइकनि माबानि फेसिलिटि दङ कारनि बेयावहाय काजिर'ङायाव मानि बे नों गारिजोंहाय माने गिदिंनो हागोन आरोखि बेयाव एन्ट्रि फिस लागोन बे गारियाव गाखोनानै नोङो जेरै मोसा लख्रा मैदेर मोसा बेफोरबायदि बुस्थुआखौ नोङो नायफैनो हागोन आरोखि गारिजों गिदिंनानै उद जिबौ बिफोरखौ नोंसोरो गासिखौबो फैनानै काजिर'ङायावहाय नेसनेल पार्क आव नायफैनो हागोन आरो आदा हाबनाय टिकेट टिकेटआ एनट्रि फिसआ काजिर'ङा नेसनेल पार्क ना माबा लायो आ साराइ आथस' लायो नों फैयोबा आं एसे रायलायनानै होगोन दे नों हाबफैयोबा औ बेहाय औ दे बेजोंनो जाहैगोन माने बेवहायनो माने एन्ट्रि फिस बे बिनि दानफाखायो नालाय बे औ बे गारियावनो नोंसोर बेरायखानांगौ नालाय गारिजोंसो नायखायो नालाय एन्ट्रि फिसखौबो बेहायनो लाजोबखायो आरो एन्ट्रि फिस बे नों काजिर'ङा नेसनेल पार्क आव इसेबांमानि मैदेर मोसा बेफोरखौ नायनायाव नों फ्रियावनो मोनबाय आरो बे एनट्रि फिसआव लाखिखायो नालाय औ दे औ औ सिङाव औ नों नोंनिफ्राय लाबोनानै जाफैनो हागोन आरोोखि औ औ दे दे दे आथसा सा सा दे दे दे गोजोननाय थाबाय दे औ दे दे होम्बा दे